एक बार जब हम अपना दोस्त यारके साथ घूमे गेली तऽ हमनीके रास्ता भूल गेल रहली यऽ जे हमनीके याद नहि रहलक हँ तऽ फिर याद अयलक की गूगल मैप से हरेक रास्ता बता दै छै गूगल मैप पे सर्च कयली हँ ओहि जगहके लोकेशन बता देलक ओहि जगहके लोकेशन बतेलाके बाद हमनी सब स्टार्ट पे क्लिक कयली ओकरा बाद ओहि जगह पे पहुँच गेली आओर साथमे वहाँके गूगल मैप ओवेरब्रिज सब किछुके बारेमे बता दै हइ आओर साथमे घर पे भी बैठल रहैत छी तऽ गूगल मैपके माध्यम से हर जगह हर क्षेत्र हरेक गली सब जगहके बारेमे हमनीके पता चलि जाइया कि कहाँ पे की यऽ कहाँ पे ट्रैफिक हइ कहाँ पे नहि हइ हइ कि नहि सब किछु हमनीके पता चलि जाइया गूगल मैपके मदद से आओर साथमे कही घूमे जायके हइ देश विदेश हर जगहके लोकेशन ओहि पे पूरा डालल हइ सब किछु ओहि पर हइ